जों दैज्लां बोथोराव माइ गायनांगौब्ला सिगां जानायनि आवगायावनो जों खारायनानै लाखानाय जायो खारायनानै लानानै उनाव जों खारायबा हाया गुरै जायो बे हाया गुरै जानानै अब्ला दैया एसे जमा जायोब्ला जों बेवहाय दै लाखिनो थाखाय जों आलि खोनानै लानाय जायो दोननाय जायो अब्ला आलि खोयोब्ला दैया एसे ज'मा जानानै थायो माने जोंना जाम्फै गैयै हा नालाय बे जाम्फै गैयैखाय जोङो अखा अखा हाब्लासो जों माइखौ गायनो मोनो आरो अखा हायाब्ला माइखौनो गायनो मोना बेखायनो जों दा सिगाङावनो जों दा अखा एसे हायोब्ला अब्ला जों बेहाय आलिखौ थेनानै लानाय जायो अब्ला बेजोंनो जों दिनै दैया जमा जायोब्ला सोरबा ट्रेक्टर एबा नांगोलजों जों हालेवनाय जायो आरो अब्ला हालेवनानै जों एसे दोनहाबनाय जायो अब्ला दोनहाबनानै जों बेजोंनो एखमबा जों जेठ मासहालागै जों खोथिया खुबैनाय जायो बे खोथिया खुबैनायाव जों जोंनो बेयावबो अखा दै नांगौ दै नांगौ बेबो अखा दै गैयाब्ला जों खोथियाखौ खुबैनो मोना अब्लाबो अखाफोर गैयाब्ला अखा हानानै होआब्ला जों हयथ' गोरानै खुबैनांगौ गोरानै खुबैब्ला जोंहा एसे फुनायाव जों खस्थ' मोनो माने खोथियाफ्रा ज'यो आरो बारा मोजां जाया गोराना दैजों खुबैनो मोनोबा साबसिन जायो दैजों खुबैनो मोनब्ला एसे फुनायावबो सहस जायो बारा ज'आ आरो बारा हाबो फैया बेखायनो दैजों बांसिन खुबैनाय जायो आरो दै मोनोब्ला बेखायनो जों दा जेठ मासआव खोथिया खुबैनानै जों दा नैबे आसार मार्सआव जों बे माइखौ जों गायनाय जायो बेवहाय जों मा आसार मासआव माइ गायोब्ला जों माइ गायो जों नैबो रन्जित माइखौ जों आवगाय गायनांगौ जायो बेवहाय जों आसार मासआवनो जोङो रन्जित माइखौ गायनाय जायो आरो बेखायनो जों दा बेवहाय जों दा दा बे माइखौ गायनो थाखाय जों दा आलि खोनानै लानांगौ जायो आरो जेला गायोब्ला जों एसे एसे जों एसे हासार थासार बाहायाब्ला आबादखौ बारा मोननो नागिरा माइया एसे खमजुरि जायो बेखायनो हासारबो बाहायनांगौ जायो बेखायनो जों दा हासार एसे होनानै एसे जों माइखौ गायनाय जायो जों दा आसार मासआव गायोब्ला जों रन्जित माइखौ गायनाय जायो खिन्तु नैबो आसार मास जोबहां जोबहां जायोब्ला जों बे माबा माइब्रा माइ गायनाय जायो आरो जोसाफ्रा माइ गायनाय जायो अब्ला बेवहाय माइब्रा माइ गायोब्ला जोंहा नैबे दमासि बायदिसिनाफ्राव एसे सिथाव बायदिसिना सौराइ जानो आसायै गायनाय जायो माइब्राखौ सबाइ गोरानबो जानाय जायो बे जों माइब्राखौ गायनाय जायो ओमफ्राय नैबे जोसाखौ गायोब्ला जोंहा नैबे जों जोसाखौ ओंखाम गोरलैयाव जों जोसा माइखौ बांसिन जों बाहायनाय जायो ओमफ्राय जोसा माइखौ जों एसे जों बांसिन बे फुजा बायदिसिनाफ्राव जों बेखौ जों प्रसादबो होनाय जायो आरो जोसा माइखौ जों बांसिन माने गोदोनि बिहा आवगाय फुराना माइ जाबाय नालाय गोदोनि माइ नालाय बेखायनो जों दिनै लोखि फुजा बायदिसिनाफ्राव जों बेखौ प्रसाद होनाय जायो जोसा माइफोरखौ जोसा बा फुल फाख्रिफोरखौ आरो बेखायनो जोंहा दिनै जों माइसालि माइखौबो जोङो गारनो हाया जादों आरोखि दा जोङो माइसालि माइखौ जों गायो बारा बुरजा गाया जों एफाल' गायनाय जायो बे बिदि जानो आनथा प्रसाद बायदिसिना होनो थाखाय जों जोसाफोरखौ गायनाय जायो आरो जों बेवहाय दा बेवहाय जोंहा माइसालि माइखौ गायोब्लाबो जों ओरैबो माइखौल' गायनानैबो जाया बे माइ गायनायावबो जोङो एखमबा सम सम दैबाबो थाबा दै लामाबो थेनांगौ जायो एखम्बा अखा बुरजा हायोबा दैआ बायफ्लंलाङो नालाय बे दैया बायफ्लंबा बे दै लामाखौ थेनानै दोनब्लासो दैया थायो अब्ला दै थायाबाथ' माइया जानाय नङा नालाय बेखायनो जोंहा दै बेखौ थेनांगौ जायो दैज्लांआव थेनानैसो जों दै थाहोफिननांगौ जायो ओमफ्राय बेवहाय जोङो सम सम दिनै एसे आलिखौ हाग्राफोर रज'नायखौ हा हाग्राफोरखौ एवनांगौ जायो हाग्राफोरखौ एवनांगौ जायो ओमफ्राय जोङो एखम्बा जों बे एखम्बा बे माइफोरखौ बिलाइ जानाय एम्फौ माबायो फैयो बे एम्फौफोरखौ होखारनो थाखाय जोङो एखम्बा जोङो मुलि स्प्रे बाहायनांगौ जायो अब्लासो जोङो एम्फौखौ एसे होखारनो हायो दा बेजोंसो जोङो दिनै आबादखौ मावनानै जों जानांगौ जाहैयो जों बे आबादखौ मावनानै जों बे थांनानै थानांगौ जायो नङाब्ला जोंहा कृसक मानसिया जों बेफोरबायदि एसे जोङो आबाद मावनानै एसे जायाब्ला खस्थ' खालामनानै जायाब्ला जों बबेनिफ्राय मोननानैथो जों जानो सारा बोसोर जानांगौबा जोंहा जगायनानैसो जोंहा दोनथारनांगोन ना बेखायनो जोंहा दिनै आबादखौ मावथारनांगौ दैज्लांनि आबाद बेखायनो जों दिनै बोथोर जायोब्ला जों नैबो माबायाव जों कार्तिक बा जोबहां जोबहां आघोन मासआव जों बे माइ गायनायखौ जों हानो मोनो अब्ला आघोन मासआव हानो मोनब्ला जों बे आघोन पुष मासहालागै जों माइखौ हानानै जों मारा मारिखौ फोजोबनानै लानानै अब्ला बे माइखौ जों गावबा गाव न'आव बाख्रिफ्राव बा दुलिफ्राव जों सोनानै लाजोबनो हायो आरो अब्ला जोंहा बे सारा बोसोर जानायनि जोंहा मोनसे जों जगायनानै लानाय जाबाय जोंहा बेनो आरोखि बे दैज्लांनि आबादा आरिफ्रा बे आं दा माइनि आबादा आंना एसेनोसै होननांगौआ आं एसेनोसै आरो